بی مائی آئیز در اصل بزرگوں اور کم جسارت والوں کے لئے ہے تو ایک خاص طریقے سے بنائے گئے ہیں جو خصوصاً بزرگوں اور کم جسارت کے مشکلات آنے والے مسائل کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے ہیں ایک خاص قسم کی تربیت یافتہ والینٹیز کرتے ہیں جو بزرگوں اور کم جسارت والوں کو اسسٹ کرنے کے لئے تیار کی گئی ہے